हल्दी तऽ सब व्यञ्जनमे पड़ैत छै हल्दी जइसे पकौड़ा हइ आलूके पकौड़ा हइ कोबीके पकौड़ा हइ पकौड़ामे हल्दी पड़ैत छै पकौड़ामे हल्दी नहि रखबै तऽ रङ्गे नहि चहरतै स्वादे नहि अतै हल्दी धऽ कऽ खूब बढ़िआँ से पकोड़ा बनैत छै कोबीके पकौड़ा हइ आलूके पकौड़ा हई परोरके पकौड़ा हइ ओहुमे हल्दी धरैत छियै कोबीयोके पकौड़ामे हल्दी धरैत छियै दालोमे हल्दी धरैत छियै आलूके भुजियोमे हल्दी धरैत छियै भिन्डीके भुजियोमे हल्दी धरैत छियै जाहि से अथी कथी कहैत छै कोबीके पकौड़ा कोबीके भुजिआ हो गेल ओहुमे हल्दी धरैत छियै आलूके पकौड़ा कोबीके पकौड़ा सबमे तऽ हल्दीए धराइत छै दालोमे हल्दी धराइत छै परौठा बनाबैत छी परौठोमे हल्दी धराइत छै बिना हल्दीके तऽ नहि कलर अतै नहि स्वाद अतै मासू बनाबैत छी मासूमे हल्दी धराइत छै मासूमे हल्दी धराइत छै मासूमे हल्दी नहि धरऽतै मासूके पहिले की करैत छियै पहिले धो लै छियै धोलाके बाद हल्दी जीरा मरीच सब पीस लै छियै पीसलाके बाद फेर धनिया मरचाइ सब पीसैत छियै ओकराबाद ओकरा धोके बनबैत छियै ओहुमे हल्दी धरैत छियै मासूमे हल्दी नहि धरबै तऽ कलरे नहि अतै नहि स्वाद अतै